हाँ मेरा एस्कूल के दिनों में विषय पसंदीदा विषय तो मेरा गणित रहा है जो मैं आज भी पढ़ती हूँ पर गणित पढ़ने मे मुझे काफ़ी मज़ा भी आता था क्योंकि वो सब से कठिन विषय है और अभी मैं वैसे सब से ज़्यादा सोशल साइंस पढ़ती हूँ सामाजिक विज्ञान जो मुझे काफ़ी पसन्द है और सामाजिक विज्ञान मे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली दुनिया की नॉलेज दुनिया की जानकारी सीखने को मिली है जिस में इतिहास है अर्थशास्त्र भी है और भूगोल भी है जिस में मैंने बहुत कुछ सीखा है वो मेरा सब से ज़्यादा पसंदीद विषय रहा हैं और वो गणित का विषय है वो थोड़ा कठिन रहा है क्योंकि गणित का विषय अभी भी मुझे गणित समझ मे नहीं आती है पर फिर भी मैंने उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करी थी और पास भी हुई थी और साथ ही मेरे इस्कूल की कई यादें भी है क्योंकि ये इस्कूल के दिनों में इस्कूल के दिनों में मैंने जैसे कि अभी बच्चों को पढ़ाया भी है अभी तो उस टाइम पर बच्चों को मैं जानकारी देने के लिए अपनी ये सामाजिक विज्ञान का सभी सब विषय पढ़ाती हूँ और उनको भी सिखाती हूँ जो जो चीज़ें मैंने सीखी है वो सारी चीज़ें उनको सिखाती हूँ